हमारे घर क्या है कि भैंस गाय गोरू बकरी पालते हैं पशु पालन हम करते हैं पशु पालन के लिए हम बकरी और भैंस के लिए घास लाते हैं कोयर लाते हैं भैंस दूध देता है तो उसको दूध बाज़ार बेच देते हैं दूध को बेचने के बाद में पैसे हो जाते हैं घर में घर के काम आगे हो जाती है और क्या है कि हमारे बकरी के भैंस को साफ़ साफ़ाई से रखते हैं धोते हैं नहलाते हैं उसको धो नहलाकर के घर में सफ़ाई करके उन लोगों को अच्छा से रखते हैं कोयर डालती हूँ कोयर क्या है कि उसमें खरी हो गया भूसा हो गया उसको नाद में डाल के भर के पानी डालकर के उसको फेंट कर खूब बढ़िया से सानी लगा देते हैं वह खा लेती है जब खाने के बाद में शाम होती है तो उसको दूध निकालते हैं दूध निकालकर ले जाते हैं बाज़ार में बेचने के लिए बाज़ार से जब बेच के आते हैं तो क्या है कि पैसे लेकर आते हैं घर में हमारे काम रहता है वह सब सारे काम घर में के भी हो जाता है जब भी भैंस को सही तरीके से रखते हैं उसको पालन बढ़िया से करते हैं उनको धोते नहलाते बढ़िया से भी रखते हैं पशु को अच्छे से रखते हैं वह क्या है कि भैंस किसी तरह से नुकसान नहीं होता है कि वह हमारे भैंस की सही सलामत रहता है हमारे घर में हमारे घर में भैंस को कोयर के कैसे डालते हैं एक बार डाल देते वह खा लेता है दूसरी भी बार डालते हैं वह भी खा लेती है तो तीसरी बार में उसको क्या करते हैं कि खरी चुनी भूंसा डाल देते हैं एक बार में तीन सी चीज़ डाल कर उस पर पानी डाल कर उसको बोर देते हैं वह खा लेती है खाने के बाद में क्या है कि गोरू सही रहते हैं स्वस्थ रहते हैं उन लोगों को सही से